हलो कौन बात कर रहे हैं हाँ रामू बात कर रहे हैं बताइए सब्जी एकदम ताज़ा है क्या चाहिए आप को बताइए सब है हमारे पास टमाटर है आलू सब है सब है टमाटर आलू गोभी प्याज़ अच्छा गाजर भी आएगा आइए सब फ्रेश ही है एकदम खेत से तुरंत मंगवाया है अरे ना ना ऐसा ना हो ऐसा ना होत है आप आइए हाँ हाँ आप निश्चिन्त रहिए सब एकदम ताज़ी सब्जी हैं सुबह ही मंगवाए हैं उस में कोई दिक्कत नहीं सब ठीक है सब्जी अरे आप आइए तो रेट सब लग जाएगा गाजर बीस रुपये किलो है टमाटर बीस रुपये किलो है घीया जो है वो पंद्रह रुपये किलो है आलू तीस रुपये किलो है आप आइए सब मिल जाएगा बाकी लगा लेंगे अरे आइए आइए हो गए आज दुकान खुला है छः बजे तक आ जाइए आप आ जाइए सामान आप का एकदम सब फ्रेश है सब रखे हुए हैं ठीक है ठीक है ठीक